میں اپنے بھائیوں کو بہت ہی اعلیٰ تعلیم مکمل کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں کیونکہ اِس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جب انسان کے اندر تعلیم کو حاصل کرنے کی خواہشات ہوتی ہیں تو اُس کی انسانیت میں بھی اور اُس کے اخلاق میں اقدار میں اِن سبھی چیزوں میں ایک اعلیٰ قسم کی ترقی آتی ہے جس کا اثر اور جس کے اثرات اُس کی پوری زندگی پر دکھائی دیتی ہے اِس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد انسانوں کی سوچ سمجھ اور سوچنے کا جو ایک معیار ہے وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے جس سے اُس کی پوری زندگی متاثر ہوتی ہے تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ اپنے بھائیوں اور سبھی لوگوں کو کہ تعلیم اعلیٰ قسم کی حاصل کریں اور بہترین تعلیم حاصل کریں